आतां पयलींच्या बशेन खरें म्हटल्यार कांयत उरो ना पयनीं कशें आसलें लोक पेनांनी लेटर बरयताले ती मागीर पोस्ट ऑफिसां धाडटालीं तीं मागीर कितल्याश्याच दिसांनी खंय वचपाची आसा तीं पावतालीं म्हटल्यार समज जर कितें गूड निव्ज ऑर बॅड निव्ज सुद्दां इन जनरल आसा जाल्यार ती दुसऱ्याक कयटा म्हटल्यार जो मातसो पयस रावतालो भोरपूर टायम लागतालो पूण आतां आतां तशें नात आतां बाबा कितें एक मोबायलाचेर कॉल मारलो किंवां लॅपटोपाचेर एक मेसेज टायप केली जालें तेका ती निव्ज पावली आतांचे खुबशे कॉलेजींनी बीन कशें जाता तेंकां लॅपटोपाचेर सगले कर म्हणटा म्हणल्यार नोट्स लॅपटोपाचेर घेया असायनमेंट लॅपटोपाचेर पयनीं कशें आसलें सगले हातीन बरोवपाचें नोट्स बुकांचेर घेया मागीर असायन्मेंट्स बी पेपराचेर बरोवन दिया आनी ते बरयल्ल्या खातीर लोकांक याद उरतालें तें हातीन बरयतालीं कितें तरी चिंतोन बरयतालीं तें याद उरपाक इजी आसलें पूण आतां कशें जालां गुगल करता गुगलाचेर कॉपी करता आनी तेंच हाडून पेस्ट करता आनी असायनमेंट जालो बरोपाचें सुद्दां त्रास घेयना ना वाचपाचो त्रास घेता त्या लागोन जें मागीर कितें आमी बरयतात किंवां करता तें आमकां खबरूच नासता की आमी कितें बरयलें ओर बाबा कितें असायनमेंट सबमीट केलो तर हांव तर म्हणटा की पेनान कागदाचेर बरोवप हें चड बरें पूण आतां कशें जालां की पेनां म्हणल्यार कागदां करूंक भरपूर झाडां कापची वाडटा आनी पयलींच आमचो आमचें जो अर्थ आसा पृथ्वी आसा तेजेर टेमप्रेचर वाडत वयता ते खातीर आतां लॅपटोप मातसो चड इको फ्रेंण्ली सो जाता पूण कशें लॅपटोपाक तितले आमकां चार्जींग दिवची पडटा तेका सुद्दां खंय ना खंय रिसोर्सीस आमचे यूज जाताच तर कांयत अशें ना की जेका आमी रिसोर्सीस मात्तूय यूज जायना आनी वयल्यान लॅपटोपाचेर भोरपूर टायम पर्यंत बरोवन म्हणल्यार बरोवपा जेन्ना आमी बसतात तेन्ना आमची मागीर फाट दुखता मान दुखता दोळे दुखता खूब टायम पर्यंत स्क्रीन टायम जावन पूण पेपराचेर कशें आसा पेपराचेर तुमी बरयत रावा तुमचें एखादे वेळ हात दुखत मात तुमची दोळे तरी पाड जावचे ना आनी पेपराचेर बरयल्लें तुमच्या तकलेन उरतलें किद्या तुमी तें चिंतोन बरयतात चिंतोन बरयना जाल्यार सुद्दां तुमच्या त्या तकलेन एक उरताच खंय तरी